जि'यां में तुसेंगी मतलब प्रोडक्ट दे बारे च दस्सां ते साढ़ै फोन ऐ फ्रिज़ होई गेआ जियां जियां पंखा होई गेआ जां फोन होई गेआ जियां पंखा होई गेआ ते गर्मियें दिनें अस पंखा लाई सकदे ओह् ठंडी हवा दिंदा फ्रिज़ होई गेआ फ्रिज़ च बी मतलब सब्जियां रक्खी सकदे ओह् खराब नेईं होंदियां फ्ही जियां फोन ऐ फोन ऐ जियां कंप्यूटर ऐ कंप्यूटर असेंगी बड़ा गै फायदा ऐ ओह् घर बैठे बैठे कंप्यूटर बड़ा अज्जकल कंप्यूटर दा हर इक कम्म कंप्यूटर पर होआ दा जेह्के बंदे पैह्ले सौ बंदा कम्म अज्ज इक कंप्यूटर करै दा इक सकैंटै च इक सकैंटै च करै दा इसदा कंप्यूटर इसदा असेंगी बड़ा गै फायदा ऐ कंप्यूटर दा इसदा असें बड़ा गै फायदा कंप्यूटर दा बड़ा ई फायदेमंद ऐ ते फोन बी बड़ा फायदेमंद साढ़े आस्तै अस कुतै जियां अस कुतै बी होन कुतै बी फोन करी सकदे कोई अमेरिका होऐ बंदा तां उत्थै कोई इंडिया दे ते इंडिया चा अमेरिका फोन करी'र उस बंदे ने गल्ल करी सकदे जियां साढ़ा कंपयूटर ऐ ते कंपयूटर कंप्यूटर साढ़ा कल्लै बड़ा ही फायदेमंद ऐ कंप्यूटर उप्पर अस हर इक कम्म करी सकदे कंप्यूटर कंप्यूटर ता इक आदमी ने बनाए दा पर एह् आदमी शा बड़ा तेज ऐ एह् हर इक कम्म हर इक बंदे ओह् बंदे दा कम्म जियां जियां पैह्ले उसी सौ दो सौ जियां सौ सौ दो सौ दो सौ त्रै सौ त्रै सौ कम्म करदे ओह् कंप्यूटर दो सौ दो सौ त्रै सौ त्रै सौ बंदे दा कम्म इक कंप्यूटर करदा मतलब साढ़े आस्तै कंपयूटर बड़ा ही फायदेमंद ऐ फायदेमंद ऐ कंप्यूटर साढ़ै आस्तै बड़ा ही असें फायदेमंद ऐ इसदा बड़ा ही असें फायदे न बड़ा सारा कम्म अस कंप्यूटर उप्पर करी सकदे जियां अस कंप्यूटर पर गाने सुनदे मूवियां दिखदे मूवियां दिखदे होर बी अस बड़े सारे ओह् करदे गा जियां साढ़ें टीवी ऐ टीवी पर अस न्यूज़ दिक्खी सकदे ओह् हर इक हर इक देशै दी न्यूज़ औंदी ऐ ते जम्मू कश्मीर औंदी ऐ उधमपुरै उधमपुर च केह् होआ दा केह् नेईं जम्मू कश्मीर च केह् होआ दा केह् नेईं अज्ज केह् होएया केह् नेईं अज्ज उत्थैं केह् होएया केह् नेईं हर इक बारे च न्यूज़ औंदी ऐ इ'यां मतलब डे बिच हर इक न्यूज़ औंदी ऐ जम्मू कश्मीर दी पूरे भारत दी जित्थुंआ मर्जी मजा लैचै उत्थै मतलब पूरे देशै दी न्यूज़ औंदी ऐ टीवी च टीवी बी साढ़ा गल्ला इक बड़ा फायदेमंद ऐ ते फूनै च बी अस दिक्खी सकदे फू फूनै च अस किश बी रिसर्च करगे फ्ही अस दिक्खी सकगे न्यूज़ न्यूज़ दिक्खी सकदे अस कुसै कुसै दे बारे च दिक्खी सकदे जरनल नालेज दे बारे च दिक्खी सकदे टीविेयें च बड़े चैनल होंदे अस भजन सुनी सकदे लाइव कथा दिक्खी सकदे न्यूज़ दिक्खी सकदे न्यूज़ दिक्खी सकदे अज्ज केह् होएआ केह् होए दा साढ़े देश च जियां इक महामारी करोना ऐ करोना दे अज्ज किन्ने केस आए कुत्थै किन्ने आए कुत्थै किन्ने बंदे दी मौत होई किन्ने बंदे रिकवर होए करोना दी बजह किन्ने किन्ने बंदे न नेईं इक बड़ा ही फायदेमंद ऐ फायदेमंद एह् प्रोडक्ट जियां फ्रिज़ ऐ फ्रिज़ फ्रिज़ च अस कोई किश सब्ज़ी साढ़ी बची दी होगी ओह्की अस ओह्दे च लागे खराब़ नेईं होंदी पंखा जियां साढ़ा इत्थें बड़ियां गर्मियें दिनें बड़ियां गर्मियां होंदियां न बड़े परसीनें पौंदे न तां अस पंखा लाचै बड़ी ठंडी हवा दिंदे ते असेंगी बड़ा